میرا نام شہذیب خان ہے میں شہجہان پور میں رہتا ہوں میں نے اپنی پڑھائی سینٹ پال انٹر کالج سے کی میں نے وہاں سے فسٹ کلاس سے ٹین پلس ٹو تک کی پڑھائی کی پھر میں نے ایم یو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لینے کو سوچا پھر میں نے بی ایس سی کے انٹرینس کی تیاری کی اور میں نے بی ایس سی میرا پھر ایڈمیشن ہو گیا انٹرینس کلیئر ہو گیا اور مجھے بی ایس سی جیولوجی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا پھر میں نے بی ایس سی کے ساتھ ساتھ نیٹ کی بھی تیاری کرنے کو سوچا کیونکہ میں فیوچر میں ایک بہت اچھا سا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں بہت سے لوگوں کی خدمت کر سکوں غریبوں کا علاج کر سکوں بہت کم روپیوں میں اور بہت سی مدد میں کر سکوں لوگوں کی